जेनाकि अमिताभ बच्चनके फिलिम हमसब बचपनसँ ही देखै छिअनि ओ बहुत बढ़िआँ छथिन बहुत नीक फिलिम लागै छै तऽ हमसब देखै छिअनि हुनका फिलिम एहिसँ आगाँ कि अभी तक हुनकर जे भी छनि ओ प्रोग्राम देखै छिअनि बहुत अच्छा लगै छनि बहुत अच्छा रहैतके साथ हमसब ई ज्यादातर हुनके फिलिम पसन्द करै छिअनि हिन्दी फिलिम हिन्दी फिलिममे जे भी हुनकर कलाकार रहै छनि बहुत अच्छा काम करै छथिन बहुत अच्छा तरहसँ हमरा सबके पसन्द आबैए तऽ हमसब एहि बातपर खुश रहै छिए कभी हुनकासँ यदि कोइ प्रोग्राममे मिलबाके कोशिश करै छिए तऽ कतहु यदि ओहन समय मिलै तऽ हुनका जाकऽ किछु मने पूछल उछल जाइ किछु बातचीत कएल जाइ एहि समस्यामे हमसब सोचै छिए कि नहि ओ नीक छथिन हुनकर काज नीक रहै छनि ओ नीक जकाँ बतबै छथिन आओर नीक जकाँ केने छथिन तऽ हमसब हुनकर किछु उपाय करै छिअनि कि हुनका बेबस्थामे परिवर्तन होइ